مختلف کھیلوں کو ترجیح دینے کے لیے تنظیمیں دینے کے لیے ہمارے علاقے میں بہت سارے کھیل کروائے جاتے ہیں جس میں جو ہے لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں جیسے کہ کبڈی ہو گیا کرکٹ ہو گیا اس میں جو ہے بہار وغیرہ کے جو لوگ ہیں ہمارے علاقہ کا جو گاؤں کے جو لوگ ہیں وہ ٹونامنٹ کرواتے ہیں چار ہزار پانچ ہزار روپے انٹری فیس رکھتے ہیں اور لگ بھگ بارہ تیرہ بارہ گیارہ آٹھ بارہ ٹیم کو کھلاتے ہیں اور جو اس میں سب سے اچھا دیکھتے ہیں کہ جو سب کھلاڑی کھیلتے ہیں اس میں سے سارے کھلاڑیوں کو چنتے ہیں اور جس کی اچھی بیٹنگ ہوتی ہے اس کو جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ جاؤ آگے اپنا انٹرنیسنل کڑیئر میں بناؤ اور اسی طریقے سے بہت سارے کھیل کیے جاتے ہیں کبڈی وغیرہ ترجیح دی جاتی ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں بہار کے لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ کون اچھی طریقے سے کھیل رہے ہیں جو کھلاڑی اچھی طریقے سے کھیلتے ہیں اس کا سب لوگ جو ہے تعریف کرتے ہیں اس کا منوبل اونچا کرتے ہیں تاکہ وہ آگے بڑھ سکے ہمارے گاؤں میں ایک ایسے کھلاڑی تھے اختر جو بہت اچھے کھلاڑی تھے کرکٹ کے ان ان کی بیٹنگ دیکھنے کے بعد دل خوش ہو جاتا تھا آج وہ اتنا بہترین کھلاڑی ہے کہ وہ جو ہے اسٹیٹ لیول پہ کرکٹ کھیلتے ہیں وہ ہمارے ہی گاؤں کے ادھر دربھنگہ طرف کے ہیں جو بہت ہی اچھے کھلاڑی تھے اور ان کا بیٹنگ اسپیڈ بھی بہت اچھا تھا اور وہ اور ترقی کرے گا تو کچھ دور ایسا آئے گا کہ وہ مطلب نیسنل لیول پہ بھی کھیل سکتے ہیں ابھی تو وہ اب اچھی بیٹنگ پرفارمنس کی وجہ سے جو لوگوں نے ان کی تعریف کی اور انہوں جو ہیں ہمارے گاؤں کے مکھیا ان کو آگے بڑھائیں تو آج وہ اسٹیٹ لیول پر کھیل رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ آگے چل کر کے ایک بہت ہی اچھا کھلاڑی بنے گا اور بہت اپنی دنیا میں نام کرے گا اور انڈیا کا نام کرائے گا جیسے کہ وراٹ کوہلی روہت شرما وغیرہ کا شاٹ رہتا ہے اسی طریقے سے اس کا ساٹ بھی بہت ہی اچھا فیمس ہے لوگوں کا اس کا سوٹ دیکھنے کے بعد دل خوش ہو جاتا ہے اور فٹ بال کے کھیل میں بھی ایک بہت ہی اچھے جو ہے گول کیپر تھے اس کا نام تھا سنیل وہ بھی بہت اچھے تھے وہ بھی آج بہت اچھی طریقے سے فٹ بال کھیلتے ہیں دوسرے دوسرے جگہوں پر جاتے ہیں ان کا کھیل دیکھنے کے لیے وہ جہاں بھی کھیلتا ہے میں چلا جاتا ہوں کیونکہ اس کی جو کھیل ہیں وہ جو گول کیپر کرتا ہے تو ایک بھی بال جو ہے وہ گول کے اندر نہیں جانے دیتا ہے ویسے وہ بہت ہی اچھے گول کیپر ہے جن کا گول کیپرنگ دیکھنے کے بعد لگتا ہے کہ وہ آگے چل کر کے کچھ نہ کچھ ترقی کرے گا تو یہی ہمارے گاؤں میں ان کے سب کھیلوں کو ترجیح دی جاتی ہے اور لوگ ان سے آگے بڑھ رہے ہیں اور اپنا کریئر بنا رہے ہیں شکریہ